अगर हम माता पिता की बात करते हैं और दादा दादी की बात करते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे थे तो उस टाइम पर ज्यादा स्कूल नहीं चलते थे चलते थे पर इतने ज्यादा नहीं थे कि वो लोग शिक्षित हों तो वो कम ही लोग कम ही शिक्षित हुआ करते हैं या आठ भी दस भी बारहवीं दादा दादी की बात करें तो दादा दादी तो मुश्किल ही है कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की होगी उन्होंने शायद दादा का मान सकते हैं कि रेलवे में रहे तो वो कुछ पाँचवी तक तो पढे ही होंगे लेकिन दादी अशिक्षित थीं उस टाइम पर क्योंकि उस टाइम पर स्कूल का चलन बहुत कम था वहाँ पर उस टाइम पर सर्फ काम में ही ध्यान दिया जाता था शिक्षित लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था पर आज के अकॉर्डिंग शिक्षा शिक्षा काफी ज्यादा आगे है और माता पिता की बात की जाए तो माता पिता भी उस वक्त माता पिता के टाइम पर तो स्कूल प्रारंभ हो चुके थे तो माता पिता कुछ आठवीं पास रहे हैं दसवीं पास रहे हैं उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है और आज जॉब कर रहे हैं लेकिन पहले की जो योवा व्यवस्था थी वो सही नहीं थी तो आज के अकॉर्डिंग युवावस्था बहुत अच्छी है जैसे की सभी लोग शिक्षित हैं उस टाइम पर ज्यादा स्कूल नहीं हुआ करते थे उन लोगों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था आज के समय में सभी लोग शिक्षित ही मिलते हैं आज दादा दादी को देखो या माता पिता को देखो तो सभी लोग शिक्षित हैं लेकिन जब पहले जो समय था उस टाइम पर इतनी ज्यादा पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी जिनका सामना करना पड़ता था वहाँ पर शिक्षित के जो अवसर होते थे वो बहुत कम मिलते थे बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनको शिक्षा का मौका मिल पाता था और कुछ उसमें ऐसे भी होते थे जो जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तो उन्होंने अपने बच्चों को जैसे हमारे माता पिता उनको थोड़ा बहुत पढ़ाया उसे देखकर फिर आज माता पिता ने सारे बच्चों को पढ़ाने में आगे साथ दिया नहीं तो उस टाइम पर स्कूल और मतलब ज्यादा लोग शिक्षित होते ही नहीं थे तो बस यही खेती किसानी मजदूरी बस यही सारी चीजें चलती थीं सभी अपना व्यवसाय आरम्भ करते थे तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता था